मां पंहिंजा पैसा महीने सूर महीने बचति हीअं कंदो आहियां की जीअं पघार अचे हुन में ॾह हज़ार को हिकु रुपए ताणी मां को एफ डी करायां मां पोस्ट में बि विझाए सघां थो हे मुंहिंजे हिसाब सां जेकी मुंहिंजी मर्ज़ी करे मां उहो कयां या अॼुकल्ह मार्केट में हिकिड़ो नओं निकितो आहे म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में हीअं थींदो आहे की पाण खे हिकिड़ी ईअं निवेशी बाज़ार आहे हिन में हिकु तरफ़ सां सटो थियो इहो भाई पंहिंजे पैसनि जो डपु थो हुजी सघे पर पाण खे व्याजु बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे त पाण इहो म्यूचुअल फंड में बि पाण पैसा बचति करे था सघूं पंहिंजी एफ डी थी पई ऐं भारत में जेकी तरह तरह जूं स्कीम आहिनि किसान विकास पत्र थी वियो हिननि में पाण विझी था सघूं ऐं इन पोस्ट ऑफिस में जीअं पंज सालनि जो थींदो आहे त पाण खे अढाई टका व्याजु मिले त ईअं महीने सूर महीने पाण खे ॿ हज़ार विझिणा हुजनि टे हज़ार विझिणा हुजनि जेतिरे पंहिंजी बचति थिए ओतिरो पाण हीअं करे सघूं था त ई बचति इफ़ायती तौर ऐं क़ाइदा आहिनि छा की पाण खे महीने खां महीने ॾियणो पवंदो अगरि पाण महीने सर महीने न ॾींदासीं पंहिंजी बचति कान थींदी